असेंगी केह् आखदे जेल्लै असें दौड़ लानी शैल म्यूजिक बी औना चाहिदा अगर असें म्यूजिक लाना होऐ ना ते ओह्दे कन्नै अस जे ऐ जादा दौड़ने दी जेह्की शक्ति थ्होनी असेंगी ओह्दी बजह कन्नै असेंगी मतलब जादा ताकत औंदी ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै अस एह्कड़े रन्निंग सांग्स चाहिदे ओह्दे कन्नै गाने रनिंग आह्ले गाने होंदे ओह् सुनने चाहिदे असें ओह्दी बड़ी मदद होंदी ऐ रन्निंग बिच